हाँ हाँ हाँ नमस्ते सर मैं मल्टीकार सोरूम से बोल रहा हूँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी सर हमारे पास होंडा की है महिंद्रा की है टोयोटा की है और टाटा की भी है मल्टीकार सोरूम है आपको कौन सी पसंद है सर क्या कौन सी चाहिये आप हमें गाड़ी का नाम बताइए टोयटा की चाहिये सर सिर्फ टोयटा की चाहिए सर महिंद्रा की भी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं आइए आप टाटा की गाड़ियाँ देखिए अच्छी होती हैं और आप कौन सी लेना चाहिये आपको टोयटा की पसंद है सर हाँ माइलेज उसका माइलेज टोयटा की कार का माइलेज अच्छा है इंजन पॉवर भी टोयटा कम्पनी बहुत अच्छा देती है सर तो टोयटा की कौन सी गाड़ी चाहिए सर आपको टोयटा इनोवा है सर हमारे पास इनोवा हाईब्रीड है इनोवा चाहिये सर इसका बेस प्राइस जो है आप ई एम आई लोन पर लेना चाह रहे हैं सर कि नहीं दाम सर वो लग जाएगा जो भी होगा उचित और जो भी बेस प्राइस से स्टार्टिंग है इनोवा में दो मॉडल है सर दोनों में अलग अलग है आपको कौन सी कलर की चाहिये नहीं ब्लैक है व्हाइट है सर ब्लैक सर अच्छा कलर होता है और अच्छी पसंद है आपकी ब्लैक कलर में अच्छी पसंद है आपकी और एक चीज ये बताइए आप ई एम आई लोन पर लेना चाहते हैं कि हार्ड कैस लेना जी सर जी सर हार्ड कैस कितना देना चाहेंगे कम से कम उसमें बारह लाख रुपए आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा सर बारह लाख कम से कम करना पड़ेगा सर चलिए कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा कुछ काम ज्यादा चल जाएगा सर वो उसका अमाउंट का आप आइए हम देख लेंगे वो मैनेज कर लेंगे आपको ब्लैक कलर की बहुत अच्छी कार है हमारे पास आप हमें उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे ठीक है सर आइए आपको कार मिल जाएगी वेलकम है आपका हमारे सोरूम में नमस्ते सर